سینٹرل دلّی کی سینٹرل کی دلی ضلعے کی آب و ہوا کیسی ہے موسم وہاں رہنے والے لوگوں کی روز مرہ زندگی کو کس طرح متأثر کرتے ہیں آب و ہوا موسم روزانہ زندگی کیا آپ نے کوئی تبدیلی محسوس کی ہے ہاں یہاں موسم میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے بارشوں میں کیچڑ پانی بہت ہوتا ہے بارش کے بعد دن میں دھوپ نکل آتی ہے جس سے گھمس ہوتا ہے پھر جب ٹھنڈ آتی ہے تو وہ لوگوں کو بہت پسند آتی ہے دلّی کی ٹھنڈ ویسے بھی لوگوں کو پسند ہے گرمی میں الگ طرح کی پریشانی ہوتی ہے تیز دھوپ مئی جون کی گرمی میں بہت گرمی ہوتی ہے جس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے گرمی لگتی ہے بہت تو ان کو گھمس ہو جاتا ہے چکن ہو جاتی ہے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے